नमस्कार सर क्या सर्विस सर ठीक ठाक सर जी

नो बजे कन्नै इत्थै गै हा सर तुस कटरा तुस पैह्ले तुस एह् करो एह् ते मंदरां दा शैह्र गै ऐ सिर्फ ऐ मंदर गै हैन गार्डन ते सिर्फ इक गै एह् ते पैह्ला ग्हार जित्तो करो ग्हार जित्तो दे शैल दर्शन करागे उत्थै नैचरुल ऐ सब कुछ हांजी पैह्ले शिवखोड़ी जाना बिल्कुल सर ठीक ऐ बिल्कुल सर तुस इनोवा बी ऐ हां छोटी बी ऐ सर कराया तुसेंगी पेई जाना आना जाना तुसेंगी कोई पच्ची सो रुपेआ सर जी इस गल्ला सर तुसें डोगरी च गल्ल कीती ते में डोगरी च रेट दस्सेआ नेईं ते सर मार्किट च रेट पुच्छी लेऔ तुस पैंती सो चार हजार दे थल्ले कुसै नीं जाना रोड़ बड़ा खराब ऐ सर उद्धर कोई मंनदा नेईं जाने गी चलो सर थोआड़ी मर्जी बाकी ठीक ऐ सर तुस इ'यां करो तुस दो ज्हार रपेआ गै देई ओड़ो बाकी सर्बिस नेईं लग्गे लैन ठीक ऐ सर ठीक ऐ सर बाकी जो खलागे तुस तुं'दी भलीमानसी बिलकुल सर बीह् मिन्ट पैह्ले गै गड्डी लाइयै तुसेंगी सनाई ओड़ना कुत्थै लाई ओड़ी दो सौ चार ठीक ऐ सर दिक्खी ओड़ेआ सर ठीक ऐ आंदे गै सर बीह् मिन्ट पैह्ले गै थोआड़े कोल अड़वांस पुज्जी जाग साढ़ी कोई कम्पलेन नेईं लग्गी औन ठीक ऐ सर जय माता दी